پہلی بار ڈرائنگ شروع کرتے وقت کچھ عام غلطیاں یہ ہیں کہ غیر معقول تناسب کی وجہ سے شکلوں کا سائز یا طرز غلط ہو سکتا ہے شکلوں کی درست تشکیل کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے جیسے کہ منظر نامے کا درستی سے ظاہر کرنا صحیح رنگوں کو منتخب کرنا بھی اہم ہوتا ہے جو خصوصیتوں کو درستی سے ظاہر کرے خوبصورت خطوط کھینچنا بھی مقدرہ لکھائی کے لیے ضروری ہوتا ہے جو پہلی بار میں مشکل ہو سکتا ہے اشیاء کی واقعی شکل کو تجسل کرنا بھی ابتدائی مراحل میں مشکل ہو سکتا ہے چھوٹی تفصیلات کی ترسیم مشکل ہو سکتی ہے جیسے کہ چہرے کی خصوصیتیں یا پیچیدہ پیچیدہ منظر نامے کی تفصیلات پہلی بار ڈرائنگ کرتے وقت مشکلیں پیدا ہو سکتی ہیں کیوںکہ انجام کو دیکھ کر آپ محبت کی توقع کے مطابق نہیں رہ سکتے لیکن مستقبل میں مزید عمل کرتے ہوئے اور مشق کرتے ہوئے آپ اپنے تخلیقی صلاحیتوں میں بہتری لا سکتے ہیں